हाँ मैं पाँच नम्बर बोल सकता हूँ तेरह हज़ार तीन सौ बावन छब्बीस हज़ार नौ सौ बयालीस सत्तावन हज़ार तीन सौ बासठ उनसठ हज़ार दो सौ बयालीस एक लाख चार हजार नौ सौ ग्यारह